بات اگر سیم یا پھر نیٹورک كی کی جائے تو پہلے كے مقابلے میں آج كل جیو كی سیم بہت تیزی سے بک رہی ہے اور بہت تیزی سے اس كا نیٹورک بھی پھیل رہا ہے ہمارے علاقے میں مقامی نیٹورک سروسز فراہم كرنے والے تمام انٹرنیٹ سروس دستیاب ہیں جو انٹرنیٹ كے خدمات فراہم كرتے ہیں جیسے كہ جیو سروس ہے ایئرٹیل ہے اور اسی طریقے سے ووڈافون ہیں یہ سارے كمپنیاں ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ استعمال كرتے ہیں لیكن ان سب میں سب سے زیادہ اور سب سے مشہور جیو كا نیٹورک ہے اور اس كا نیٹورک بہت مضبوط اور بہت اچھا بھی رہتا ہے جوكہ اس میں دیہات كے علاقوں میں بھی خوب كام كیا ہے اور شہروں میں بھی خوب كام كر رہی ہے اور اس پر نیٹورک لینگ یا اس كے کا كسٹومر روز بہ روز بڑھتے جا رہے ہیں جس كا مشاہدہ ہم لوگ كو مسلسل ہوتا رہتا ہے